जोङो जेखाय खबाय खदाल सिखा लानानै थाङो दैआव जे आलि थेनानै ना सारो ना सारनानै नाखौ दैखौ फोराननो हाब्ला नाखौ हमबाय हमनानै लाबोयो आरो जोङो जायगा नागिरबावनानै आरो सारबावो सारबावनानै मोनबावब्ला हमबाय हमनानै लाबोबाय आरो मोनब्लावबा आरो सारबावबान खथानै खथाथामसो सारनो हाबाय होनब्ला जोङो लानानै फैबाय लानानै फैनानै न'आव नाखौ बासिनानै नाखौ बासिनानै हाथायाव फान्नो बेलासि टाइमआव हाथाइयाव लाङो फानहैनो बेंटल बेंटल हाथायाव लाबोयो

बेलासि टाइमआव आरो जोङो बे नानि फैसाखौ मैगं थाइगं बायनानै खरस बायदि रोखोम खरसा थाव संख्रि बायनानै न'आव लाङो लांनानै बिदि

बे खरसाखौनो जोङो बाहायनानै सङै खावै बेजोंनो जायो जोंनि खामानिया बेफोरनोसै ओरैनो एफा एनै न'आव खामानि मावबा मावनाय दांनाय आरो ना सारनाय बेफोरनोसै जोंनि खामानि